آج کل جو میڈیا ہے ایک ہی برادری کے پیچھے پڑی رہتی ہے فلاں برادری ایسی ہے فلاں برادری ایسی ہے فلاں برادری کے لوگ ایسے ہیں فلاں برادری کے لوگ ایسے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو میڈیا ہوتی تھی وہ سبھی کے لیے ہوتی تھی ساری برادریوں کے لیے ہوتی تھی اب کیسے بتائیں آپ کو اس میں سبھی لوگ آتے تھے ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی وارسی سب لیکن آج کے ٹائم میں جو میڈیا ہے زیادہ تر میڈیا جو ہے اب میڈیا کیا ہے میڈیا جو جن لوگوں نے میڈیا کو خرید رکھا ہے ان لوگوں نے بول رکھا ہے کہ آج تمہارا ٹارگیٹ جو ہے ایک مسلمان ہے تو ساری میڈیا جو مسلمانوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے کچھ اچھا ہو برا ہو کیسا ہو اچھا تو خیر بولتے نہیں ہیں برا ہی برا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کی میڈیا جو ہوتی تھی وہ سبھی کے لیے ہوتی برابر ہوتی تھی لیکن آج کے میڈیا بک چکی ہے اب چاہے یوٹیوبر ہوں یا کوئی بھی ہو سب بک چکے ہیں ان کو آج کی میڈیا کو خالی پیسے سے مطلب ہوتا ہے آپ پیسہ دے کر آپ ان سے کچھ بھی بلوا سکتے ہیں پہلے یہ کیا ہوتا تھا خالی ایک دور درشن کی نیوز ہوتی تھی سرکاری نیوز ہوتی تھی تو وہ اس میں سوچ سمجھ کے بولا جاتا لیکن آج کل کی جو میڈیا ہے بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہے انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو اچھا لگے برا لگے کچھ لگے بس بولنا ہے